मड़ो में सोचेआ हा कि मेरे घर इक्क पार्टी ही ठीक ऐ इक्क निक्का नेहा फंक्शन हा पैह्लें सोचेआ केह् लांऽ कोई सूट सेआई लें जां कोई ड्रैस सेआई लें शैल जेही अज्जकल बड़ी शैल शैल ड्रैस चलै दियां ते भी में सोचेआ घर ऐ कम्म बी सारा करना पौना ते ड्रैस रेही जानी कुदै ते कुदै ते इक्क कम्म करनी आं शैल मेईं पैंट कमीज़ लेई लैन्नी आं कम्म बी होई जंदा ते शैल बी लगदी ते इंया गै घरै आह्ले बी आक्खेआ आं पैंट गै लाई लै ते अग्गें पिच्छें दौड़ना भज्जना पौना ते लेई लै भई उऐ लेई लै गेई बाज़ार लैती बड़ी तुप्पी बड़ी तुप्पी कोई नमें फैळशन दी तुप्पा दे हे लानै गी ते सोचेआ में लेई लैन्ने आं ते गे लैने गी ते तुप्पी तुप्पी ते थ्होई इक्क पैंट थ्होई नमें रवाज़े दी ही ते कन्नै फिटिंग बी बड़ी सोह्नी ही लेई लैती ओल्लै मोये नै दित्ती पंदरां सौ दी पंदरां सौ रपेऽ दी दित्ती पंदरां सौ रपेऽ दी दित्ती केह् इयै घर अगले दिन लाई फंक्शन जी सारे रिश्तेदार आक्खन की म्हाराज बड़ी सोह्नी लग्गा दी पैंट तेरे उप्पर बड़ी जचा दी बड़ी जचा दी में आक्खेआ में पंदरां सौ रपेऽ दी लैती में आक्खेआ में दौ ज्हार रपेऽ दी लैती दी ते कीता ते देई ओड़ी उसी आक्खेआ सारें आक्खेआ बड़ी शैल लग्गा दी बड़ी शैल लग्गा दी ते में बी इयां पसोई गेई करना केह् हा शैल लग्गा दी में केह् करना शैल करियै आक्खेआ सारें आक्खेआ बड़ी शैल लग्गाै दी ते में केह् करना शैल लग्गा नी मड़ो शैल ते लग्गनी गै ऐही की ओह् इन्नी धोई में इन्नी धोई ते ओह्दा ना रंग गेदा ते ना गै ओह्दी बिंद बी कोई खराब होई इन्नी चिर मिगी साल होई गेआ ओह् लैते दे पैंट इन्नी शैल निकली ते ओह्बी कोई कोई कपड़ा गै होंदा मड़ो जेह्ड़ा इन्ना शैल निकलै इन्ना शैल निकलै ते बाऽ संतुश्टि होई जंदी की कोई पैसे खर्चे दे होन ते अर्थ आई गे मेरे घर पैह्लें ते बड़े चुब्भा दे हे कि पंदरां सौ पंदरां सौ ते जैलूं ओह् चली जंदी निं इन्नी ते तौलूं इन्ना एह् होंदा की पंरां सौ बसूल होइयै दिक्खदा पंदरां सौ रपेआ इंया कि ऐहीा जित्थें लाओ उत्थें इन्ने इंया लग्गे बी जरूरत निं कोई बाह्नेर लानै दा ई ते इंया इंया होंदा कि तुस शैल चीज़ लाओ तां असें खर्चना पौंदे जोह्का घट्ट चलदी ते इयै गल्ल ऐ